جی ہاں میں نے سائیوں سے بھی ملا اور بات چیت بھی کیا ہے اس سے ملاقات بھی بہت سلام دعا ہونے کے بعد بہت اچھی اچھی باتیں وہ بھی بول رہے تھے وہ اپنے مطلب ملک کے بارے میں بول رہے تھے میرا ملک ایسا ہے ویسا میں رہتا ہوں یہ کرتا ہوں تو پھر میں نے بھی اپنے ملک کے بارے میں بتایا میرا بھی مطلب انڈیا ایسا ہے یہاں پہ یہ چیز ہے یہاں پہ وہ چیز ہے تو پھر میں نے ایک بار دربھنگہ جلا میں مطلب اپنے ہی گھوم رہا تھا تو ایک بہت دور سے مطلب دوسرے ملک سے آیا ایک انگریز آیا بولا مطلب وہ انگلش ہی میں ہی بول رہا تھا تو میں نے بھی تھوڑا انگلش میں ہی بولا تو بولا کیا جو آپ کی انڈیا بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کے بہت اچھے اچھے زگہ ہیں گھومنے کے لیے تو میں نے بھی پھر اور بتایا اپنی مطلب انڈیا کی تاریخ کے بارے میں میں نے بھی کہا ہاں جو مطلب میرے انڈیا میں بہت سارے گھومنے کے جگہ ہے جیسے کہ آپ چلے جائیے دہلی جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ انڈیا گیٹ گھوم لیتے ہیں تاج محل گھوم لیتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے ایسے چیز ہیں قطب مینار ہے تو بولے ہیں کہاں بہت اچھی اچھی زگہ ہے وہاں پہ بہت مطلب ملک کے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے بہت ہی اچھے اور مطلب سیلفی ولفی لیتے ہیں اچھے انجوائے کرتے ہیں تو اس کے بعد گھر ور چلے جاتے ہیں تو آپ کے انڈیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے پھر اس نے بتایا پھر وہ اپنے دیس کے بارے میں بتایا میرے دیش میں بھی مطلب پھر وہ اپنے ملک کے بارے میں بتایا میرے ملک بھی ایسا ہے ویسا ہے بہت اچھے اچھے بات بولے میں نے بھی بولا ہاں سہی ہے آپ کےملک ملک بھی سہی ہے تو مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے اور ہم نے ان سے یہ سیکھا کہ اپنی کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہماری کلچر ہے اپنی کلچر اپنے ہی پاس رہنا چاہیے اور اس کو جو ہے مطلب ہمیشہ ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے کوئی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے دیش جاتا ہے تو اپنے ملک کے کلچر کو بھول جاتا ہے اپنے انڈیا کے کلچر کو بھول جاتا ہے مجھے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا تو وہ بھول جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں بس جس ملک میں گیا اسی کا سب کلچر اپنا لیتا ہے ہاں اگر وہاں کا نیم ہے یہاں اس ملک میں رہتے ہو تو اس کا کلچر اپناؤ اسی کے طرح رہو تو اس سے کوئی دقت لیکن اپنے ملک کا بھی کلچر نہیں بھولنا ہے لیکن بہت سارے آدمی کو دیکھتا ہوں جو مطلب دوسرے دیش دوسرے ملک گیا جو پھر اپنے کلچر کے بارے میں بھول گیا میرا ملک کون ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں جانتا بس اتنا جانتا اپنے میں اپنے انڈیا میں رہتا ہوں بس میرا گھر انڈیا تھا لیکن اب میں یہاں پہ کما رہا ہوں اب میرا گھر بھی یہی ہے یہی سوچنے لگتا ہے جب کبھی ٹائم ملتا ہے آتا ہے تو پھر وہیں کا کلچر اپنانے لگتا ہے تو ہم سے اگر لیکن یہاں پہ دوسرے ملک کے لوگ آ جاتے ہیں بولتے ہیں آپ کی انڈیا ایسا ہے ویسا ہے بہت اچھے اچھے ہے تو بولیں گے ہی نا تو اسی وجہ سے بس یہی کہنا چاہوں گا جو ان انسان کو اپنی کلچر کے بارے میں نہیں بھولنا چاہے اپنا کلچر نہیں بھولنا چاہیے بس اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا